हलो जी

जी हाँ मैं बेबी लाल बोल रहा हूँ आओ जाओ ट्रेवल एजेंसी से

जी आपको कहाँ जाना है सर इन एम पी और आउट ऑफ एम पी सर अभी फिलहाल हमारा गुजरात का प्लैन काफी ट्रेंड में है तो चार प्लेसेस घुमा रहे हैं अंबा जी पावागढ़ द्वारिका और सोमनाथ उसका सिक्स्टी प्लस रहेगा सेवेन पर्सन

गुजरात का ट्रेव गुजरात का टूर है सर ये वाला इन एम पी में मतलब अच्छा एम पी में अच्छा एम पी में ओके एम पी में ओरछा है मांडू है और जबलपुर और ग्वालियर है एम पी में भी वही सेम बट वहाँ पर थर्टी फाइव थाउज़ेंड सेवेन पर्सन्स खाने पीने का सर नाइट का खाना हमारे साइड से रहेगा बाक़ी सुबह का लंच आपको ख़ुद लेना होगा और सुबह का नाश्ता हम देंगे सर फोर व्हील रहेगी टबेरा तो उसी से आपको ले जाया जाएगा और जहाँ से ले जाएगा वहीं पर लाकर छोड़ दिया जाएगा जी जी नहीं सर ये तो नहीं ये फैसिलिटी नहीं हमारे पास और आप जी ओके जी हाँ जी हाँ अगर आप अगर आप ऑफिस आ सकते हैं तो आ जाइए फिर अपन मिल कर जो भी होगा बात कर लेंगे बता देंगे हम आपको जितना भी थोड़ा बहुत पड़ेगा उस हिसाब से समझ लेंगे जी जी जी सर ठीक है जी मैं वाट्सअप कर दूँगा ठीक ओके